آج کل ٹیکنالوجی ہم لوگ کو بہت ہی یعنی بدل دیا ہے جب سے ٹیکنالوجی آنے کے بعد ہم لوگ بہت ہی آسانی سے ہر کام کو آسانی سے کر لیتے ہیں اگر ہمیں بس کی ٹکٹ بک کرنا ہے تو انٹرنیٹ کے تھرو کر لیتے ہیں وہ ایزلی ہو جاتا ہے بس کا ٹکٹ ٹرین ٹکٹ ایر ایروپلین ٹکٹ اگر ہمیں کھانے کی کوئی دل چاہا تو تورنت سویگی یا زوماٹو سے آن لائن کر لیتے ہیں تورنت اور ٹیکنالوجی ہمارے لیے ہم لوگ کے لیے اہم ہو گئی ہے اگر مجھے موبائل ریچارج کرنا ہے تو میں تورنت ایزیلی ریچارج کرا اگر پہلے اگر پہلے ریچارج کرنے کے لیے جانا ہوتا تو کوئی شاپ پہ جاؤ پھر ریچارج کراؤ اور اب ایزیلی ہو گیا ہے پہلے کوپن کے تھرو مجھے موبائل ریچارج کرنا پرتا ہے تھا اب اب ٹیکنالوجی آنے کے بعد کچھ بھی ہر کام ایزیلی ہو جاتا ہے گھر بیٹھے ہی کر لیتے ہیں میل کرنا یا شاپنگ کرنا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ ایزیلی طریقے سے ہم کر لیتے ہیں یہ ٹیکنالوجی آنے کے بعد ہماری قسمت ہی بدل گئی ہے جو بھی ہے اور ٹیکنالوجی کے کارن ہم کہیں بھی جانا ہے اگر مجھے شاپنگ کرنا مجھے کھانے کی ضرورت پرتی ہے تو میں سویگی زومیٹو وغیرہ سے ایزیلی منگا لیتے ہیں اگر ہم مجھے یعنی مجھے اگر ٹریک کر مطلب مجھے فاسٹ ٹریک کی بل پیمنٹ کرنا ہے وہ بھی ایزیلی کر لیتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہوتی ہے